धोरोमारि जायगाफोराव माखासे गोबां नेमखान्थि दं जोंनि हिन्दु धोरोमाव जेनेबा हिन्दुआरिफोरा मन्दिर थानसालिफोराव गावनि इसोरखौ आरज गाबहैयो आरो धोरोमारि एबा हारिमुआरि जाथाय फालियो जोंनि धोरोमाव माखासे बर'नि धोरोमारि बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमाव खेराय फोरबो दं खेराय फोरबोआव गोबां नेमखान्थि फालिनाय जायो आरो जोंहा हिन्दु समाजाव मोसौ जानाय बे जोंनि मुगैनाय बेयो जोंनि समाजनि हिन्दु धोरोमनि समाजनि बेरेखा हाबा जायो बेनिखायनो मोसौ जानाय बे जोंनि हिन्दु धोरोमनि लेथ्रा खामानि जायो बेनिखायनो जों हिन्दुफ्रा बे नेमखौ फालिथारो आरो जोंनि धोरोम जायगाफोराव जोङो निसा बेसाद सोबनाय जानाय बेफोरखौ जानगार खालामो मानोना बिसोरो धोरोम थानसालि गोथार जायगा बेफोरबायदि जाला लोंला खालामनानै जोङो खालाय खालामनो गोसो जाया बेनिखायनो जोङो धोरोमसालिफोराव समाव जोङो माबा मोनसे फुजा आरि जायोबा बेयाव हारिमु मोसानाय जायो जेरै बागुरुम्बा आरो ओरैनो क्रिस्टि आरो बाथौ खेरायाथ' जोंनि बर'नि बर' धोरोम बाथौ धोरोमनि देरसिन फोरबो